मैं मैं सोशल मीडिया पर अपने तस्वीरें शेयर करती हूँ पोस्ट करती हूँ जैसे कि इंस्टाग्राम हैं फेसबूक है बहुत सारे सोशल मीडिया उपकरण हैं जहाँ पर मैं अपनी तस्वीरें डालती हूँ जिसमें मेरे परिवार मेरी मित्र मंडली मेरे स्कूल के दोस्त जो मित्र हैं मेरे वो भी हैं हम सारे लोग हैं जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कहीं दूर होकर भी मैं यहाँ पर हूँ मेरे दोस्त कहीं दूर पर दूर हैं मेरे मित्र जिनसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सकती हूँ उनसे पूछ सकती हूँ क्या भई क्या है क्या चल रहा है इसमें आपकी लाइफ में क्या आप कैसे हो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ अपनी परिवार के बारे में बताती बता सकती हूँ और अपने तस्वीरें साझा सकती हूँ कि हम लोग कैसे हैं और आप लोग भी अच्छे ही होंगे इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से भली भाँति जानते हैं जैसे कि वो हमारे पास में ही हों ना कि कहीं जैसे कहीं ना कि कहीं दूर एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि हमारा मित्र हमारा परिवार हमारे पास में ही बैठा हुआ है और एकदम असली जैसा लगता है कि हाँ इस तरीके से हम अपने फैमिली मेंबर से परिवार से बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव से कर स्वभाव से उनके साथ रह सकते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं